کتابیں تو بہت پڑھی ہے مگر میری زیادہ تر کی نشیمن بول کے ایک وہ ناول آتی تھی بہت زیادہ پڑھتا تھا میں اور اسے میں پڑھتے وقت گھر میں میری بوا چیزاں چھپا دیتے تھے اس میں جو ناولز آتے تھے جو بیتی ہوئی کہانیاں جو بیتے ہوا کل وہ بہت گہرائی تک پڑھتا تھا میں کیوں بولے تو وہ دور میں ناولز کا دور تھا آج کسی کے ہاتھ میں وہ ناولز بھی نہیں مل رہی ہے جو وہ ٹائم پہ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے وہ دور یاد کرا تو مجھے اب گیا سو کل تو واپس نہیں آ سکتا کیا کر سکتے ہیں آج کے لوگوں کو بہت بزی ہو چکے ہیں پہلے کے لوگ جو پڑھا کرتے تھے آج کے پیریڈ میں تو کوئی نہیں پڑھ رہے ہیں